हा हांव ट्यूरिस्ट म्हाका थोडी वासपूस करपाक जाय आशिल्ली गोंयची गोंया भितर भोंवपा सारके हे खंय आसा दृश्ट प्लेसीज खंयचे खंयचे आसा जागे खंयचें खंयचे आसात म्हाका दोनी कडले सांग तू आयकता ह्या ह्या वाठारान ह्या जाग्यांचेर रावपाचे सूविधा आसा रावपाक बी मेळटा आनीक जेवणाची बी वेवस्था कशी आसा हांगा नोर्थ इंडियन काय गोवन स्टायल कशे हे मेळटा बरे थेंक्यू